दाउ फिसिनायनि सोमोन्दै दा दाउखौ बोरै जोथोन लानांगौ आरो बोरैहाय आदार होनांगौ बा बोरै फेदेरनो फेदेर होगोन बोरै फेदेरगोन बेनि सोमोन्दै दा दाउआथ' मेन जाहैबाय दाउजो आरो दाउला नांगौ जायो दाउला गैयाबाबो बिदै दैया आरो दाउला थायोबासो बिदै दैयो बिदैनिफ्राय गयो बिमाया मतामति दैनाया दस पन्द्र'तासो दै बेनि गेजेराव गयो दिउ बिमाया गना खाथायाव थायो थानानै गफायो गहोनानै फिसा ओंखारो फिसा ओंखारोब्ला बिथिं बिमाया आदार एरस्राना होयो बा मानसिया एंखुर होनांगौ बा मानसिया आदार होयोबासो दाउआ देरो आरो एम्फौ एनला एरना जायोब्लाबो देरो दा फिसा जायोब्ला माबायदिहै जोथोन लायो दाउ बिमायासो मिथिगौ गावनि फिसाखौ बिदै दाउआ देरोब्ला बिनि फिसा बिनि फिसा जुदा जालाङो एबा दाउआथ' अनेक जोथोन खालामनांगौ जायो बहाबा सैमा लांगोन बहाबा सियाल लांगोन बबावबा सिला लांगोन बेखौ मानसियाबो नोजोर होनांगौ जायो दाउखौ दाउ फिसियोब्लासो न'खरफोराबो एसे समायना जायो दाउजोंबो दाउ फिसिनानै फेदेरनानै थाखा फैसानि एसे आंखाल जायोब्ला फाननानै बिजोंनो खरस खालामनांगौ जायो बा अभाब समाव एसे सुंस'होयो दा बेनिखायनो दाउफोरखौ फिसिनांगौ लानांगौ हानाय मानि दाउआ अनेक फिसिनो हायोब्ला जेनेबा हमना ला दाउ बिमाया दसता पन्द्र'तासो थायोबा बेयावबो इनकाम फैयो बा कमआनो माब्रै माबाबाबो जथेस्त' जायो मोजाङै मोजां फेदेरनो हायोब्ला आरो फारसेथिं बेमार आजार जायोब्ला माबायदिहै जोथोन लानांगौ बेनि दानि जुगावथ' मुलिनि अभाब गैया जेनेबा बेमार आजार जानायबो समावहा गैलिया टाइम गैला बेमार आजाराथ' दैज्लां मेसें जायो दानिया दाउआबो दायो बेमारनिफ्रायबो बोरै बारग' होनो हागोन बेखौ मुलि मेडिसिन बाहायनांसिगोन जायिनि सिगांनो होग्रोनांगौ जानायाव होयोब्ला बे दाउआ खाथिया मुलिया खाथिला दाउआ थैयो बेबायदि बेमार जायोबाथ' दाउआ थैयोबा लस जायो बेनिखायनो दायो दाउफोरखौ मोजाङै जोथोन लानाया मोजां गन्द्रा बानायनानै एसे हायोबाथ' बैसांफोराव गन्द्रा बानायनानै दोननांगौ होमबानिया सम सम आदार होनांगौ दाउखौ दाउनो सम सम आदार होयोबा न'फोराव एसे थाब थाब फैयो दाउफोरा बाहेराव थाङोबाबो गोसोखांनानै फैयो टाइम बाय टाइम आदार होयोब्ला बिसोरबो मिथिगौ गोरलैनिफ्राय मोजाङै जोथोन लायोब्ला बिसोरबो मात लायो दाउ फिसिनायफोरखौ कमि खालामनाङा हानायमानि फिसि आरो बहुत सुंस' होयो अभाबनि टाइमआव जेनेबा माबा मोनसे नांगौबाबो थाखा फैसा गैयाबाबो बेफोरखौ फानब्र'बनो हायो आरो बेनिखायनो बे फिसिलायनाया गोनां बिदि फिसियोबासो एसे न'खरफोरखौबो समायना नुलायलाङो दाउफोरजोंबो दाउआथ' बारा कस्त'बो गैया हायो हायोबाथ' फिसिनांगौ बा बायदिसिना अमाफोर लायोबा बेफोरो एसे कस्त'बावसो बोरमाफोर लायोबा बेनिखायनो दाउआ मालाय मानसि एसेबां माबा खालामाबाबो हारसिं हारसिं फैनानै थाफैयो आरो आदार होआबाबो गावसोर एरस्रोना जायो बेनिखायनो दाउफोरखौ फिसिनांगौ फिसिनाया मोजांसिन जायो आरो दा उनाव बेखिनिखौनो आं बुंथ'नानै दोनथ'बाय